ہلو ارے صحیح چل رہا ہے ہمارے یہاں تو رینوویشن کا کام آپ کے یہاں کیسا چل رہا ہے نہیں ہم آپ ہمارے قریباً ایسی کچھ چھ سات مکان تو بن گئے لیکن اِس میں رینوویشن کا کام بالکل خراب چل رہا ہے اچھی ہاں یہی تو پوچھنا تھا کہ کتنا وقت لگ جائے گا آپ کا کتنا وقت لگ جائے گا لگ بھگ فرنیچر کا کام اُس میں تو میں بتا تو رہی ہوں اُسی میں خرابی آ رہی ہے بہت زیادہ مطلب کام صحیح سے نہیں ہو رہا ہے

ہاں اُس کا نمبر واٹس اپ پہ سینڈ کر دینا آپ کو نمبر تو پتہ ہی ہوگا اور کیا کہتے ہیں بھیج دینا کیونکہ یہاں دو تین جگہ بہت کام خراب کر دیا ہے اُس نے آپ اچھی یہ نہیں آپ نے جو ہاں جو آپ نے ایک پہلے والا بھیجا تھا جو آپ نے ایک پہلے والا بھیجا تھا وہ ابھی بھی صحیح کرا لیکن وہ بہت سارا کام خراب ہی ہو چکا ہے اچھا کتنے پہ کتنا ٹائم لگ جائے گا لگ بھگ کیونکہ اور بھی کام ہیں نا اچھا اور آپ آپ کا کام کیسا چل رہا ہے وہاں کا کیا کہتے میں نے بتایا تو ہاں صحیح صحیح نہیں چل رہا یہاں کا کام بتایا تو تھا آپ کو ہاں ہاں ایک ہے میرے پاس وہ میں بھیج دوں گی اُنہوں نے کام ٹھیک کیا لیکن وہی ہے نا دو تین جگہ کام ہے تو ایک مستری نہیں کر پائے گا ہے نا ہاں تو میں ہاں ہاں ہاں ایسے ہی کروں گی ایک کام کیجیے آپ مجھے اُس کا نمبر سینڈ کر دیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تھینک یو